पिठार पिसै छिए पीसिकऽ आओर तब ठाँउ दै छिअनि हुनकासभ नीपि पोतिके पूजा पाठ करिके आओर जब ओना रखै छिए आओर तब अपन खी सह सहै छिअनि तऽ खीर आओर सोहारी बनाकऽ छठि मइआके ठाँउ दऽ कऽ पूजै छिअनि पुजिके हुनका स्थापित कऽ कऽ गोर लगै छिअनि ओहिके बिहान होके हुनकासभके सहिके हुनका आगूमे छठि माइके जाइ छिअनि हाथ उठबैलए वहाँसँ आके सु शाममे तब सबेरेमे जाइ छिअनि वहाँसँ तब आगू गोसाँइ आगू जाइ छिअनि लऽ कऽ वहाँपर निहुँछि तिहुँछिके सभ धऽ कऽ देलिअनि तब फेर ठाँउ दै छिअनि ब्राह्मणके जिमबै छिए वहाँपर हुनका पुजि पाजिके खिआ पिआकऽ सभके हुनका प्रणाम करिके अस्नान करिके अपनो करि लै छिअनि ओ भऽ गेलनि तब अपन इएह सभचीज धिआपुताके करि लेलिअनि ओ भऽ गेलनि तब अपनसभ हुनका करिके गोर लागिकऽ स्थापित लऽ लै छिअनि उपरसँ सएह हम कि करी